हैलो हैलो मां टीचर थी ॻाल्हायां तव्हांजो ॿारु स्कूल में न आयो आहे हेॾनि ॾींहनि खां

हो थोरो डल थो लॻे माना ध्यानु अञा घटि थो ॾिए हिनजे करे हेॾा ॾींहं त ॿारु डल थी वेंदो माना कचो थी वेंदो न हिन करे थोरो वधीक ध्यानु ॾियणो पवंदो अथव ॿारनि खे

अञा थोरो बि ढिलो आहे न हिन करे हेॾा ॾींहं गुसाईंदो त अॻो पोइ ढिलो थी वेंदो अछा ठीकु आहे मजबूरी आहे त ॾियणी पवंदी लेकिन ॿार खे महिनत कराइणी ध्यानु वधीक ॾियणो पवंदो

मथिएं हफ़्ते में इम्तिहान अथव ध्यानु ॾियणो पवंदो त तव्हां जवाबुदारु आहियो न हाणे टैस्टियूं थियण वारियूं अथव न हिन करे तव्हां जवाबुदारु आहियो पोइ टीचर खे न चइजो पढ़ियो ई न हिन में कम में होमवर्क बि घटि वधि थो करे अचे वठी करे अचो हा ठीकु आहे ओके